वैसे तो हमारी संस्कृत भाषा रही लेकिन संस्कृत से ही हिन्दी भाषा निकली है और हिन्दी समय के साथ साथ पहले ग्रामीण भाषा थी जिसमें मालवी भाषा बोली जाती थी और उसका ही कुछ संसोधन शुद्ध रूप बनते बनते हिन्दी भाषा आए आई और हिन्दी भाषा समय के साथ आगे बढ़ती गई और उसी में धीरे धीरे इंग्लिश भाषा का मिश्रण होने लगा और थोड़ी थोड़ी हिन्दी थोड़ी हिन्दी और इस तरह से ये भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा और अब लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं हिन्दी को भी मान्यता तो दे रहे हैं लेकिन इंग्लिश की तरफ जादा बढ़ रहे और हिन्दी के साथ इंग्लिश का भी प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं